हैलो म्हाराज पंछानेआ नी सरपंंच साहब बोल्ला दे होर सनाओ बस होर कुद्धर ओ अज्जकल लाह्गे बस कम्म पेइया थोह्ड़ा बर्फ पेई बर्फ पेई अज्ज ऐ थोह्ड़े हारी ते आं कुद्धर ओ हून तुस किन्ना टैम लाह्गे फिर आई जाओ अपने लाकै ई रेट केह् स्हाब लैना फ्ही तुसें

क्वांटल दा डेढ़ ज्हार साढ़े कन्नै बी इयै केह् साढ़े कन्नै बी इयै रेट लाना तुसें आं हून कीती ना गल्ल तुसें ते जे हून इद्धर बर्फ आह्ला म्हौल बनी गेदा अगर रक्खना होग ते म्हीना हार लग्गी गै जाना थुआढ़ा एह्दा रेट करो भी केह् स्हाब लाह्गे चलो आई जाओ फिर आई जाओ ठीक ऐ